हॅलो आं हॅलो सांगात हां मॅडम सांगात कोण उलयता

मॅम तुमी खंयच्यान येयल्या हां ओके बरें आसा पयलीं म्हणल्या तुमचें वेलकम करता की तुमी फोण्यान येवपाक सुचलें तुमकां बरें दिसलें म्हणून हांव तुमचें खूब आबारी आसा तेन्ना सांगचें म्हणल्यार तुमकां किद्यान इंटरेस्ट आसा जेवणान अशें चायनीस कशें किदें

हां तशें म्हणल्यार तुमी अभिक्षान चलात फोंडा अभिक्षा रेस्टोरंट सामकें फेमस आसात आनी थंय तेंचे क्विलिटीय बरी आसता आनी सगलें आयटम्सूय एकदम बरें आसता आनी थंयचे टेस्ट हय गोवन गोवन तुमकां सगले तरांचें आयटम्स मेळटले वेज नोन वेज सगले हय आमचे तुमकां गोवन थालीन आमचें चोणक फ्राय मागीर प्रावन्स फ्राय मागीर तेजें चिली गोवन शाकोटी चिकन शाकोती बी सगलें तुमकां मेळटल्यो आं सद्याक सिजन आसल्या कारणान तुमकां जेकफ्रुटाचे बरे बरे प्रकार मेळटले सिजनेबल किदें वेजीस आसता पळय तितून वेजिटेबलान बरें आसता तेंचे हय हय शिवर सगलें मेळटा तुमकां वेजान येतलें तुमकां म्हणजे तुमचें जे इंटरेस्ट आसा तुमी सांगपाचें आमकां अमकें अमकें जाय थंयसर चडशें अवेसेबल आसता चडशें सगलें म्हणून तुमकां तें सजेस्ट केलां मॅडम हय हय तुमकां लोकेशन धाडटा मॅम तें सुदां फॉलो करून तुमी येवं शकता आं हां थँक्यू मॅडम थँक्यू मॅडम या